औ हेल्ल' औ है गैया आंनाबो रनजित दङ मालसिरा माइ दं ओमफ्राय माबा इसे लालबाहादुर दं ओमफ्राय मायब्रा इसे दं बारा गैया अ औ रनजितआ आंनावबो दङ

मायब्रा दामफ्राथ' माथो सल्लिस होननाय खोनादों आङो मा माइ ना माइरंआ माइरंआ सल्लिस ना सल्लिस लायनो

फैसाखौ औ हागासिनो दङ दे मारा होबा लांफैबानो जाबाय आं खबर हरगोन दे

मारा होबानो आं खबर हरगोन नों लांफै ल' जेबो सिन्था दाखालाम हा ए आंना इसे बोरि जायगाखाय थाब मोनग्रोबाय

दैफ्राबो बारा औ औ माइआ माथो दाथ' फास्स'ना बेसेबांबाथाय आंबो मोजां मिथिजोबा साल्थे फास्स'आव एसे लानजाइ दङ खोमा

इसे लान्जाइ थानो हागौ औ औ

दे दे मारा होब्ला लांफैबानो जाबाय

ए

आं खबर हरगोन दे मारा होब्ला जाबाय नामा गैया दा हाथ'आखै साल्थे दङ एसे दंनायालाय माइब्राबो नांगौमोन हाबानो खबर हरगोन आं दे

नों लांफैल' औ दे दे दे